ہیلو السلام علیکم میری بات واٹر آفس سے ہو رہی ہے جی صحیح مجھے جاننا ہے پانی کا چھڑکا کروانا ہے جی جی ٹھیک ہے آپ اچھا الگ الگ چھڑکاؤ کرنے کے لیے کا کروانا ہوگا ٹھیک ہے پانی کا دوا چیک کرنا ہوگا جی جی پریشر میں دشواری آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے وہاں کا اسٹیج کرانا ہے ہاں کچھ سامان خراب ہو گیا ہے اسی وجہ سے کبھی تیز ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے جی جی اچھا ہاں یہ سلسلے میں کمپلیٹ یہ واٹر ٹھیک ہے اچھا ٹیکنیشین کو بھیج دیجیے صحیح کر سکتے ہو ہاں بنا انا دے مستری اچھا ہو اچھا سے چھڑکاؤ ہو جی جی کم کمپلین لگا دیجیے اچھا ہو گیا ٹھیک ہے شکریہ